مجھے قلم سے کاغذ پہ لکھنا پسند ہے اور ٹائپ کے ذریعے سے بھی یعنی میں دونوں بھی پسند کرتی ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں کورونا کال کے بعد سے لوگوں نے اپنے لکھنے کے طریقے کو بدل لیا ہے انہوں نے ہاتھ سے لکھنے کے بجائے ٹائپ کے ذریعے سے ہی لکھنا پسند کیا ہے یہ آسان بھی ہوتا ہے جلدی کام ہو جاتا ہے